गु जानुवारि जिगुजौ बा स्नि डिसेम्बर जिगुजौ बाजि जिबा फेब्रुवारि नैजौ से थाम जुन नैजौ नै ब्रै जुन नैजौ बा